عوامی بسیں ہر جگہ نقل و حمل کا ذریعہ ہیں جو مسافروں کے لیے ایک اہم ربط فراہم کرتی ہیں ان کے اندرونی حصہ میں تکیہ والی نششتوں کی قطاریں ہیں جو مسافروں کو سفر کے دوران آرام سے بیٹھتی ہیں تاہم نششتوں کی حالت مختلف ہو سکتی ہے زیادہ استعمال کی وجہ سے اچھی طرح سے محفوظ ہونے کے لیے قدرے پہننے تک اور ہیڈ اسٹوریج کیریر ایک عملی خصوصیت ہے جو مسافروں کو اپنا سامان محفوظ طریقہ سے رکھنے کی اجازت دیتا ہے ونڈوز دوہری کردار ادا کرتی ہے جو گزرتے ہوئے زمین کی تزائین کی خوبصورت نظارے پیش کرتی ہے جبکہ وینٹیلیشن بھی فراہم کرتی ہے حالات میں فرق کے باوجود عوامی بسیں سفر کا ایک قابل اعتماد اور سستا ذریعہ بنی ہوئی ہیں جو شہروں اور قصبوں میں لوگوں اور مقامات کو جوڑتی ہیں عام طور سے یہ ڈیزل سے چلتی ہیں اور مقامی طور سے مہاراشٹر میں مالیگاؤں سے ناسک میں عام طور سے سفر کرتا ہوں